हलो मयूर होटल मां हाणे तव्हांखे ऑर्डर कयो हुयो मुंहिंजे घरु गैस्ट आया त मां तव्हांखे पिज़ा ऐं पालक पनीर ऐं हिकु ॿियो कुझु घुरायो आहे हुन में पिज़ा जी टेस्ट या भाॼियूं किथे ऐं पिज़ा किथे गैस्ट खाइनि पिया त चवनि पिया ही कंहिं खां घुरायो अथव ऐं पालक पनीर में त सफ़ा टेस्ट ई कोन हुई हाणे त असां त पैसा भरिया आहिनि पर जंहिं शै मां खाइणु जी टेस्ट न अचे त असां हुन होटल में ऑर्डरु वरी ॿिए दफ़े कीअं कंदासीं ऐं महिमान बि ईअं ई पिया वञनि त मां वरी ॿिए दुकान खां कुझु ऑर्डरु करे उहो घुरायो आहे त हुननि लाइ हूअ चवन पिया त जाम सुठो आहे हाणे तव्हांजो जेको बि घुरायो आहे होटल मां उहो अची करे तव्हां वापसि खणी वञो महिरबानी करे वरी असां ॿिए दफ़े सोचे सम्झी करे तव्हांखे ऑर्डरु कंदासीं